जोंनि बागसा जिललानि गुबै जेंनाफोरा जाहैबाय सोलोंथाइनि जेंना रांखान्थिनि जेंना समाजारि जेंना आरो राजखान्थियारि बेफोर जेंनाफोरानो दा जोंनि बागसा जिल्लाखौ बेफोर मोनफ्रोमबो बिथिंआव जौगाहोनो गोनांब्ला जों साफ्रोमाबो बिनि सायाव सांग्रां जानो नांगोन जे जोंनि गथ'फोरखौ जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नांगोन आरो गुन गोनां सोलोंथाइ होनो गोनांब्ला एबा जोंनि गथ'फ्रा जोंनि न'आवनो थानानै गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानो हानांगौब्ला जोङो जोंनि जिथु समाजनि आबहावा बे आबहावाखौबो गोग्गो खालामनो नांगोन नाथाय जोंनि समाजनि आबहावाफोरखौ नोजोर होयोब्ला जों नुनो मोनदों जे जोंनि थासारिया मोजां नङा जाय थासारियाव थानानै जोंनि गथ'फ्रा गोग्गो सोलोंथाय लानायनि सोलायै गाज्रि लामाथिं थांनायखौसो नुनो मोनदों दिनै जोंनि गोबां लाइमोनफोरानो जौ लोंनाय द्राग्स जानाय आरो गुबुन गुबुन समाजारि गाज्रि बिथिंखैजायसो थांबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों दा बे बायदि जाबाय थायोब्ला जोंनि गथ'फोरा मालाबाबो गोग्गो सोलोंथाय लानो हानाय नङा आरो जोंनि गथ'फ्रा जुदि गोग्गो सोलोंथाय लानो हायाब्ला जोंनि गथ'फ्रा मोनसे समाव लामा आनदाय नांगोन आरो दिनै जों बेफोरखौनो नुनो मोनबाय दं दिनै दक्ट'र जानाय इन्जिनियार जानाय बा सासे गोजौ सोलोंथाइ लानाय सुबुं जानायनि अनगायै जोङो जोंनि गथ'फोरखौ द्राग्स इदिक्टेद जानाय जौनि फाग्ला जानाय एबा गुबुन गुबुन समाजारि हेंथा खामानिफोराव लोब्बा जानायखौसो जों नुनो मोन्दों दा बेनिखायनो जों गासै रायजो राजाफोरा सांग्रा जानांगोन मोनसे मोजां आबहावा सोरजिनानै जोंनि गथ'फोरखौ बे मोजां आबहावानि गेजेराव लाखिनानै गोग्गो सोलोंथाइखौ जोङो होथारनो नांगोन आरो बेनि अनगायैबो जोंहा दंबावो जोंनि जिथु लामा सामानि जेंना बेबायदिनो जोंहा गोबां दै खुरखानायनि जेंनाफोर दङ जाय जेंनाफोरखौ जों फोजोबनो गोनांब्ला राजखान्थियारि बिथिङावबो दिनै जोङो सांग्रां जानो नांगोन जोङो जोंनि लामा दालां एबा गुबुन गुबुन बिथिंफोरखौ जौगाहोनो गोनांब्ला जोंनि गेजेरनिफ्राय जोङो साफा साफा राफोद राजखान्थिनि दैदेनगिरि जोङो सोरजिनो हानांगोन एबा जोङो जायनो भट होगोन बै राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरा समाजनि सायावहाय बिथाङा खामानि मावनांगौनि इन्टारेस्ट थानो नांगोन लामा जौगाहोनांगौनि थाखाय दालां जौगाहोनांगौनि थाखाय दै खुरखानायखौ होबथानांगौनि थाखाय नाथाय बेनि सोलाय जोङो जोंनि रायजो राजाफोरखौ दिनैनि दिनाव नुनो मोनदों दा बेफोरनि सायाव जोङो सांग्रां जायाबालासिनो राजखान्थियाव एबा भटनि समावहाय जोङो थाइसे थाइनै थाखा लानानै जोङो जायखिजाया बिजाथिनोनो मोजाङानो जा गाज्रियानो जा जोङो भट होनायखौ नुनो मोन्दों दा बेनिखायनो जोंनि लामाया जौगानांगौनि थाखाय जोंनि दालाङा जानांगौनि थाखाय एबा गुबुन गुबुन बिथिङा जौगानांगौनि थाखाय जोङो राजखान्थि फारसे सांग्रां जानानै साफा साफा मोजां दैदेनगिरिफोरखौ जोङो पाब्लिकनि रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै दैथायहरनो हानांगोन दा बेखायनो आं गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायो जाहाथे जोङो जोंनि नैबे ओनसोलखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय राजखान्थियारि फारसे सांग्रां जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंनि जिथु समाजनि जिथु गाज्रि थासारि गाज्रि आबहावा बे आबहावाखौ फोजोबस्रांनांगौनि थाखाय जोङो जोंनि समाजनि साफ्रोमबो सुबुंफोरा सांग्रां जानो नांगोन दिनै जोङो जोंनि गथ'फोरखौ जौ लोंनायनिफ्राय जानगाराव दोननांगोन जुवा गेलेनायनिफ्राय जानगाराव दोननांगोन द्राग्स जानायनिफ्राय जानगाराव दोननांगोन दा बेबायदि जानो गोनांब्ला जों जिथु दिनैनि दिनाव जि थासारि सोमजिहोदों जोंनि गेजेराव फुजा फोरबो खुंनानै फुजा मेलाफोर खुंनानै आरो जाय फुजा मेलाफोराव जौनि दखान जायो जुवानि दखान जायो दा बेफोरखौ जोङो लासै लासै फोजोबस्रांलां नांगोन आरो बेफोरखौ जोङो लासै लासै फोजोबस्रांलांनो हायोब्लासो जोंनि गेजेराव मोजां आबहावाया जोनोम जागोन आरो गाज्रिया जोंनि गेजेरनिफ्राय जायखारलांगोन दा बेखायनो साफ्रोमबो समाजनि सुबुंफ्रा जाहाथे बे बेलायाव सांग्रां जानानै जोंनि समाजनि गेजेरावहाय एवारनेस फोसावो दे जोङो जोंनि आबहावाखौ मोजां खालामनो गोनांब्ला जोङो साफ्रोमबो बे बिथिंनिफ्राय जानगाराव थानो नांगोन दा जियानो जा गासै रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि ओनसोलखौ रांखान्थियारि फारसे जौगाहोनांगौनि थाखाय राजखान्थियारि फारसे जौगाहोनांगौनि थाखाय सोलोंथायनि फारसे जौगाहोनांगौनि थाखाय जों साफ्रोमबो सुबुंफ्रा जाहाथे इयुननि समावहाय ज' ज' खौसेथिनि गेजेरजों खामानि मावलाङो गोरोन्थिफोरखौ नागारनानै जाहाथे जोङो सुद्रायनानै मोजां लामाथिं थांनो हायो आरो जोंनि इयुन जोलैफोरनो जाहाथे जोङो मोजां लामा दिन्थिलांनो हायो बेनि थाखाय आङो रायजो राजा नोंथांमोन बयखौबो खावलायबाय गोजोनथों